हँ कहू आमके बिजनेस कयलियैया ई कोन ठाम अइ कोन आम अइ आम सबके भेराइटी तऽ देखबियौ कनि कहियौ आम सबके दाम तऽ कहियौ आम सबके दाम की आ सए सए रुपैये

कए रुपये लागत मालदह

एक सए नबे लगबियौ ठीक छै ठीक छै तऽ

आम तऽ सब पसन्दे पड़ैत छै लेकिन पाइ रहऽ चाही नहि पाइके कमी छै ने देखऽबला छै कलकतियामे सुआद नहि छै भोग रहऽ दियौ ओहो दिन समझि लेब एहिमे काँच नहि ने रहत कत्तेक आम आधा पाकल रहैत छै आधा काँच रहैत छै ने बेचऽबला झूठो बजैत छै एकरा ठीकसँ प्रदर्शनी कऽ लैत छी बेचऽबला झूठ बजैत छै से कहैत छी कि काम देत आमके भी देखियौ देखियौ कत्तेक दोकान छै छुच्छे तऽ दोकान अइ किशनभोग केना कहलियै भोग केना कहलियै किशनभोग आम केना कहलियै से कहबै तब ने बूझत दाम देबै कितनामे किशनभोगेके दाम लगाउ एक तीन एक शून्य